नमस्ते नमस्ते हाँ बात

तो क्या डिकोरेशन करवाना है तो अच्छा ठीक है तो तो डिकोरेसन करवाना है तो उसमें भाई

उसकी व्यवस्था भी हम सब हम करेंगे और तमाम व्यवस्था है जैसे अरे भाई अब वो फूल पत्तियों में जो सजाने वाले हैं वो अपना सजाएँगे लेकर के

जैसे खंभे लगाएँगे फिर इसके बाद में तमाम फूल पत्तियों से उसको जगह जगह मंडप के आकार का ओ बनाएँगे अच्छी तरह से उसको सजाएँगे और

हाँ हाँ जगह देखेंगे जगह देख लेई जगह ठीक है उसे जगह तो हाँ जगह ठीक है हम और वहाँ पर तो और हाँ और तमाम ओज कुछ मँगवा लीजिएगा ताकि मेज ओज मँगा करके रखवा लीजिएगा तो उसको सजाने वाले अपना सही सेट करके तो उसके ऊपर सजाने की व्यवस्था करेंगे अगर बगल तोरन लगाऍंगे और फिर अरे भाई पैसा तो मान लीजिए जैसे अब जान ही रहे हैं कि कम से कम जब मंडप सजाना है शादी शादी का तो उसमें कम से कम दस दस हजार रुपये तो लगबै करेगा इससे कम थोड़ी ना होगा अरे कम का मतलब मान लीजिए उसी में है अब हमारा तमाम खर्च है जैसे कपड़े का खर्च है या फूल का है तमाम पत्तियाँ फूल पत्तियाँ जो लगी हुई हैं या लगाएँगे तो अपने जो बनाने वाले सजाने वाले होंगे उनका भी खर्च है फिर ले आने समान ले आने ले जाने का खर्च है तो सबका खर्च उसमें जुड़ा रहता है तो बताइए कि कितना उसमें फायदा होगा तो चलिए मान लीजिए गुंजाइश की बात है तो हम मान लीजिए हजार पाँच सौ कुछ कम कर दीजिएगा और क्या लेकिन अब इससे ज्यादा कम करवाएँगे तो क्या हमको क्या फायदा मिलेगा अब मान लीजिए जैसे अब ओ जाएँगे ओ काजकर्ता तो वो अपना करेंगे उसमें सजाने बजाने वाले वो तो ठीक है हमारे ऊपर है लेकिन कुछ भई हमको भी तो कुछ चाहिए दो पैसे कुछ बचेगा नहीं तो फिर हमको करने से फायदा ही क्या होगा तो उसमें हाँ तो हमारे लिए सभी काम करते हैं तो दो पैसे के लिए काम करते हैं ना तो भाई जब नहीं पा रहेगा तो बचत रहेगी तो क्या ये लाभ ही है तो मान लीजिए चलिए आप भी खुश रहिए हम भी खुश रहें ताकि ऐसा काम किया जाए कि दोनों लोग खुश रहें तो हाँ हाँ तो भरसक कोशिश नौ हजार साढ़े नौ हजार तक दे दीजिएगा हो जाएगा कि भाई पाँच सौ रुपये आपको आलरेडी कर देते हैं हम हाँ फिर अब सजा देंगे और बढ़ियाँ सजावट करेंगे ऐसी बात नहीं है कोई दिक्कत भी नहीं है आप सब जगह सजावट से मिला लीजिएगा देखे होंगे हाँ तो ठीक है नमस्ते